हंजी मडो तुस उऐ बोले ना जित्थे दा गड्डियां शड्डियां थ्होदियां करियै उप्पर हां पता केह अस ते मेरे मतलब मेरे दोस्त है ओह् जारदे है सोचा दै ही कि कुते चलने हा घूमने गी घूमने गी एह् हा कि इया इयां गड्डी च जाचै इयां ट्रैन आहला सफर नेईं इन्नी दूर जाना ते में सोचेआ सोचा दै ही कि इद्धर जन्ने आं हिमाचल जन्ने आं मकलोडगंज जन्ने आं उत्थै जन्ने कि के इन्नी दूर बी नेईं है गड्डी दा सफर बी होई जाना ते इयां बी ठीक ऐ जगा बी सोहनी ऐ अस हा कोई चार बंदे ते निक्की कोई गड्डी चाहिदी जेहड़ी इयां थोहडी शैल होऐ शैल हालत च होऐ खराब इयां नेई होऐ खरी होऐ शैल हालत चाहिदी ते ओहदा रैट सनाओ तुस एह् सनाओ असें अगर जाना होऐ कोई हफते आस्तै जाना होऐ ओह् आसेगी किन्ने तोडी खर्चा पेई जाना गड्डी दा तेल शेल ते अस आपें गै पाना ते आपें गै पवाई लैगे अबा मिगी एह् सनाओ कि तुसे एहदा बी किलोमिटर दा स्हाब होना जिन्ने मतलब किलोमीटर चले ते ना तुसे उन्नी गै तुसें मतलब देना पौना होंदा किराया हा मतलब पता केह् करो तुस असेंगी एह् सनाई ओड़ो जाना ते असेंगी मकलोडगं कन्नै मिगी सनाई ओड़ो के किन्ना खर्चा असेंगी आई जाना कि की अस चार बंदे हा बंदे बिच बंदे च भंडी ओड़ना जिन्ने बी होग ते इक किलोमिटर दा किन्ना मतलब तुसें रक्खे दा रेट अगर चार सौ पंज सौ किलोमिटर चले ते इक किलोमिटर दा किन्ना रेट रक्खे दा कि इक किलोमिटर दा कोई चाली पंजाह् रुपये किन्ना उस स्हाबे कन्नै करना पौना असेंगी कि के असेंगी बी चार बंदे ना ओह्बी बंडना पौना आपस च इक बंदा गै थोह्ड़ा देई सकदा ते चार बंदे ना ते दन बी इयां पंज छे दिन लग्गी जाने तुसेंगी दिने दा स्हाब थोहड़ा तुसें गी ते किलोमिटर दे स्हाबें देना ते कन्ने ओह् दस्सो किन्ना ओह् मकलोडगंज जाना सिद्धे मकलोडगंज जाना ते उत्थै जेहड़ा कश कोल गवांढी कश कोल गवांढ जेहड़ी जगह होग ओहदा ओह् उत्थै जाहगे ठी ज्यादा कोला ज्यादा तुस सनाओ किन्ना इक किलोमिटर दा किन्ना अगर तुस कोई पंजाह् रुपये रक्खे दे ता तुस ठीक ऐ नां फिह् अगर तुस इक किलोमिटर दा सौ रुपये लागे ते पंज सौ रुपये किलोमिटर दा ते ओह् ते असेंगी बडा मैहंगा पेई जाना फ्ही इन्ना नेईं कोई इक किलोमिटर दा कोई पंजाह् रुपये सारा रक्खो तां फ्ही ठीक ऐ अस लेई लैने आं ठीक ऐ तुस कुत्थे तोड़ी सनाओ तुस सनाई ओड़ो हून गै सनाई ओड़ो अगर इक थोहड़ा रेट ठीक होग ते साढ़े इयां अट्ठ बंदे ना चार बंदे और अबा दे अस में लेने नेई है कन्नै मगर अबा तुस थोहड़ा अगर रेट ठीक होग ता दंऊ गड्डियां लेई लैनी आं दंऊ गड्डियां लैगे फ्ही अबा रेट ठीक होना चाहिदा रेट अगर तुस आक्खो मैहंगा फ्ही थोह्ड़ा चलदा तुस दिक्खो अगले बी जाइये खर्चा होंदा खर्चा ते होंदा है अगर जाना होऐ ते खर्चा ते होंदा गै है फ्ही ओह् दिक्खना नेई होंदा खर्चा अबा थोह्ड़ा अपना बजट बी दिक्खना पौंदा अगर तुस ठीक ठीक लाई ओड़ो तुस अगर ठीक ठीक लागे ते फिह् असें दंऊ गड्डियां करनियां नां दंऊ सविफ्टां कराई ओड़ो सविफ्ट सविफ्टां कराई ओड़ो और कोई गड्डी है जेहडी इयां शैल होऐ सविफ्टा करनी ते सविफ्टा हैन ना थोहाडे़ कोल सविफ्टा करी ओड़ो दंऊ ते एबा पंजाह् रुपये कोला ज्यादा नेईं देने ना तुसेंगी पंजाह् रुपये दा किलोमिटर लाई लेओ जेहडे़ डाकोमेंट चाहिदी होङन ओह् मिगी तुस बटसऐप करी ओड़ो मैसज करी ओङो ओह् आंऊ शामी ओगा थोहाडे़ कोल ते सारे दी तुसेंगी फोटोकाफी देई ओड़गी है नी ते तुस बिल शिल बनाई रक्खे ओ पैमेंट बी देई ओड़गा अद्धी बाकी आइयै करी ओड़गा ठीक ऐ